आं कुदिन बसुमतारि बुंदों सासे फरायसा सारआ प्रिनसिफालमोन नामा औ औ आङो माने हिस्थरिनि सायाव एसे सारनाव सोंनो नागिरदोंमोन बे आहम किंदमनि सोमोन्दै एसे मिथिनो लुबैदोंमोन आं हिस्थरि लानो नागिरदों नालाय मेजर साबजेक्टखौ औ औ औ औ सार औ औ औ सार औ सार औ सार औ औ

उम औ औ औ औ औ

उम उम

फरेखाया सार दाम ओ ओरैनो दा आसामआव आहमनि पपुलेसनआ माबायदि दङ बेखौ सारआ खोन्थानो हागोन नामा औ औ औ औ औ औ ओ औ औ औ दे औ औ सार होनबा बुजिबाय सार दे ओ औ दे बुजिबाय सार होनबा दे औ दे होनबा औ गोजोन्थोंसै सार